کھانا بناتے وقت بہت سی تکلیفیں ہو جاتی ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے میں کھانا بناتے وقت اپنا گیٹ کھلا رکھتی ہوں تاکہ کوئی پرابلم ہو تو ہم باہر جا سکیں اور کسی برتن کو پکڑنا ہوتا ہے جیسے کہ ہم کچھ چیز گرم کر رہے ہیں تو وہ برتن گرم ہو جاتا ہے تو میں کپڑے یا چنڈاسی کا اس برتن کو پکڑنے کے لیے استعمال کرتی ہوں کہ کہیں ہاتھ نہ جل جائے یا کچھ ہو نہ جائے اور ہمیشہ اپنے پاس کوئی کپڑا وغیرہ رکھتی ہوں کہ کہیں آگ لگے تو اس سے میں بجھا سکوں اور ہمیشہ ایک گیس آکسیجن سلینڈر ہمیشہ کچن میں لگا رہتا ہوں کہ کہیں آگ لگے تو اس سے ہم بجھا سکیں اور کسی بھی گرم برتن کو نیچے نہیں رکھتی کہ کوئی بچہ ہاتھ لگا دے تو اسے بہت پرابلم ہوگی گرم برتنوں کو میں ہمیشہ اوپر رکھتی ہوں کہ کوئی کسی کا ہاتھ دوبارہ نہ لگ جائے بہت سی اور ساودھانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں برتنی پڑتی ہیں اور میں کبھی بھی تیز گیس پر آئل نہیں ڈالتی اس سے آگ لگنے کا زیادہ ڈر رہتا ہے